बायक चलोवपाक म्हाका तशी खूब आवडटा पूण तातूंत कांय सेफ्टी सेक्युरिटी कांय नाशिल्ल्यान मातशे त्रास आसा पूण एक थंड शितल जाग्यार लाँग रायडाक वचपाक सामकें बरें दिसता तकलेंतली सगळें वायट विचार वता टॅन्शन कमी जाता